مجھے اپنی کامیابی پہ سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی اور مجھے میرے گھر والوں نے کلمہ سکھایا اور انہوں نے مجھے دین سکھایا اور اسی طریقے سے مجھے سچا مسلمان بنایا اور میں اپنے آپ کو اس چیز پر فخر بھی محسوس کرتی ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور اسی طریقے سے مجھے جب میں پڑھائی کیا کرتی تھی تو مجھے اپنے امتحان پاس ہونے پر بھی مجھے بہت فخر محسوس ہوا تھا کیونکہ تعلیم کے میدان میں ہم جتنے آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنی ہی ہماری ترقی ممکن ہوتی جائے گی اور یہ ساری چیزیں قابل تعریف ہوتی ہیں میرے لیے بھی اور میرے گھر والوں کے لیے بھی کیونکہ میں پڑھائی پر خوب محنت کرتی ہوں